हाँ हेलो जी जी जी हाँ हाँ हाँ हम न नटवर बोल रहे हैं हाँ हाँ ये इस दरम्यान तो नहीं किए थे फिलहाल पिछला केस में नहीं नहीं नहीं देखिए ये तो हम तो वैसा कुछ नहीं किए हैं

हाँ हो हो सकता है एफ आई आर कर दिया होगा लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है सर जी जी जी जी ब बिल्कुल इस चीज को हम करेंगे लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है जे जिस पर आप म मेरे पिताजी का नाम फिलहाल रामकल्याण रॉय हुआ मेरा घर पड़ता है चेरिया बरियारपुर जी अच्छा तो ठीक है तो वो तो जी जी जी जी जी जी जी जी जी सर जी आप नहीं और तो नहीं है अब काफी ए एक पिछला सा केस केस सा लगता है उ उसी के मुताबिक मतलब कि ये बाइक चोरी का इलजाम भी ल मतलब दे दिया है हाँ हाँ हाँ ये जो बाइक चोरी वाला बता वही तो हमें लग रहा है कि हम मतलब पिछला एक केस में नाम दिया था उसके उसी का फायदा उठाते हुए ये बाइक चोरी का इलजाम लगा दिया है सर जी जी जी सर आपका कहना बिल्कुल ही सत्य है और हम इस पर मतलब जरूर हम प्रूफ करेंगे और हम आएँगे जल्द ही जल्द थाना चल आएँगे सर जी जी जी जी जी बिल्कुल आ आके हम अपना ठीक ठीक